जोल्लै में रुट्टी बनाई ही मिकी मतलब कि सारा मतलब कि मम्मी गी दिक्खी दिक्खी ऐ रुट्टी बनाई कियां तड़का सुटदे सब्जी कियां फुल्के बनांदे दिक्खी दिक्खियै मतलब में रुट्टी बनांदी ही ठीक ऐ में बैठदी ही रुट्टी खंदी ही मम्मी कोल बैठदी ही गप्पां गुप्पां मारदी मारने जिस टैमो र रुट्टी बनांदे दिक्खदी रौंह्ंदी ही मम्मी कियां रुट्टी बनांदी कियां नेईं बनांदी दिक्खी दिक्खियै आई जाच कियां बनांदे रुट्टी